नमस्ते भाई नमस्ते और बोलें पहचा हाँ आनंद भवन में जो संग्रहालय इलहाबाद से बोल रहे हैं बताएं

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हम हैं हाँ हाँ ऐतिहासिक सामान जो पुराने थे नहीं बुकिंग है भाई हाँ हाँ हाँ संडे को आएं थोड़ा टाइम से आएं यह बुकिंग में कोई दिक़्क़त ना हो नहीं पर बुक होगा आनलाइन बुकिंग करें नहीं वहाँ आएंगे तो वह टिकट मिल जाएगी आपको

अरे नहीं हो पाएगा तो एक शिफ्ट में दो शिफ्ट में हो जाएगा उसमें क्या दिक़्क़त

ठीक आप वहाँ आएं तो हम उसी दिन सामने हाँ भाई अरे हाँ है हम इलहाबाद आए हैं पहले ही और इलहाबाद आकर जौन बाटे मतलब आनंद भवन संग्रहालय के सामने आएंगे हाँ तो आप हमसे मतलब कॉल कीजिएगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे आपकी भुकिंग कराएंगे और आप सबकी सभी समानों को आपके बच्चों को दिखाएंगे जिस तरह ज़्यादा नहीं पर बच्चों क वैसे तो पचास होता है लेकिन आप बच्च को लाएंगे तो बीस पड़ जाएगा प्रति बच्चे बीस रुपये नहीं आ आइएगा देखिएगा बहुत अच्छा है

अच्छा ठीक ठीक भाई साहब